जोंनि ओसोलाव जानाय मुवाफोर मोननाय सुबिदाफोर दङ जेरै सामफ्रोमबो जानायाव बाहायनाय बर'नि जेनेबा ओंख्रिफोर अनला ओंख्रि न'आवनो माइरंखौ बाहान बानायनानै देनानै उननानै बानायनाय ओंख्रि आरो बेबायदिनो दङ सबाय आरो बेबादिनो दङ साम' बेफोरबादि सुबिदा जानो सानफ्रोमबो जानो थाखाय मोननायनि सुबिदाया जोंनि ओनसोलाव दङ हटेल फोर होयो बर'फ्रा बेबादिनो बर' हटेल फ्राव बर'नि ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि साम' ओंख्रि बेबादि ओंख्रिफोरखौ मोननो हायो बेखौ जानानै दावबायनो हायो आरो बेबादिनो न'आव बानायननाय साहाजों जाग्रा मुवा एनथाव फिथा बेबादि एनथाव फिथाखौबो बानायनायनि सुबिदा दङ आरो फाननायनिबो सुबिदा दङ बिदिनो दखान गामि लामा सेरफ्राव बानायो फिथा दखान आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि सिथाव देनानै फानो आरो बेफोरखौबो जों बायनानै जानो हायो सुबिदा दङ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर मोननो हानाय राहाफोर दङ जेरावखि थाङा जेरैबो गासैबो ओनसोल गासैबो जायगायाव बेबायदि मोनथाया दङ गोबां हटेल फोर दङ गोबां दखानफोर दङ आरो गोबां बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि जाग्रा बेसाद न'आव बानायनाय बेसादजों होनाय बिदिनो दखानफोर दङ बेफोर सुबिदाखौ जोंनि ओनसोलाव जेरावखि थाङा मोनगोन जेरावखि थाङा जोङो मोनजाहैगोन आरो जोंनि ओनसोलाव